गाना गाते समय मैं प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए गाते समय अपने शरीर और चेहरे के भावों को उपयोग करता हूँ चेहरे के भावों का उपयोग गाने के धुन के हिसाब से करता हूँ जब शाम जब लोगों को चेहरे पर चेहरे के भावों का उन्हें अच्छा लगता है धुन के हिसाब से तो मैं यह चीज़ बार बार करता हूँ और जब भी मैं अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादातर मैं अभ्यास का ही यूज़ करता हूँ अभ्यास के अलावा जैसे कि मैं कभी कभी थोड़ा गुनगुना पानी पी लेता हूँ और ज़्यादातर मैं मसालेदार चीज़ें खाता नहीं हूँ और ठंडी चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता क्योंकि इससे पूरा गला बैठ जाता है और आवाज़ बहुत ख़राब आती है इस वजह से मैं अपनी आवाज़ का बहुत ही ख़्याल रखता हूँ उद जब भी गाते समय मैं प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मैं अपने चेहरे और भावों का उपयोग ज़्यादातर करता रहता हूँ जिससे कि प्रदर्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े